इस्कुलमे हमरा सभसँ बेसी जे विषय नीक लगैत छल ओ जीवविज्ञान छल जीवविज्ञानमे बहुत तरहसँ एहन चीजक पढ़यके वास्तेमे भेटैत छै जे जीवनसँ जुड़ल रहैत छै चाहे ओ वनस्पतिके सम्बन्धमे हो या प्राणीके सम्बन्धमे हो ई दुनू विषयके जानकारी लेबाक हमर बहुत उत्सुकता भेल जकर कारणसँ बायोलॉजीमे यानिकि जीवविज्ञानमे हमर रूचि बढ़ल आओर ई सभसँ बढ़िआँ विषय हमरा ओहि दिन लागल जाहि दिन हम गाछ पातके बारेमे पढ़नाइ शुरू केलहुँ यानिकि बॉटनीके बारेमे जकर बाद जीवमे तऽ प्राण होइत छै लेकिन ओ चलि फिर नहि सकैए ग्रोथ कऽ सकैए जकर कारणसँ हमरा बायोलॉजी यानिकि जीवविज्ञान सभसँ बेसी नीक लागल इस्कुले समयसँ